میں کئی مختلف چھوٹے کاروباروں کے بارے میں واقف ہوں جیسے کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرپٹو کرنسی جیسے بٹ کوائن ایک چھوٹا کاروبار ہے جو پہلے معاملات کی موئسس پر تو بہت کم قیمتوں پر خریدا جاتا تھا آج کرپٹو کرنسی کاروبار مختلف کرنسیوں کی قیمتوں میں بہ بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے افرازگل کا کاروبار ہوتا ہے افرازگل کا کاروبار پھولوں کی کاشت ہو اور فروخت کے لئے معروف ہے یہ ایک ماہرانا کاروبار ہے کیونکہ پھولوں کی کیفیت اور دیکھ بھال کی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے انٹرنیٹ کا کاروبار آج کل انٹرنیٹ کیفے کاروبار بھی بہت مقبول ہے جو بھی کسی بھی جگہ سے انٹرنیٹ کیفے فراہم کرتی ہے یہ مختلف طرح کاروبار ہوتا ہے جیسے جس میں ڈیجیٹل ٹکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے فلپ کا کاروبار یہ کاروبار خریدار اور بیچنے والے کی مدد سے پرانے اشیا کو نئے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور پراپرٹی اور مال کی خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ ڈلرمیڈ ڈیولپمنٹ کا کاروبار ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کاروبار میں ویب سائٹس بنانے اور ترتیب دینے کی خدمات دی جاتی ہے آج کے دور میں یہ کاروبار بہت اہم ہے کیونکہ انٹرنیٹ پر وجود ہے تعمیرات کا کاروبار یہ کاروبار گھر کی تعمیر اور ترتیب دینے خدمات انجام دے رہا ہے جیسے کہ اپنے گھر کی مرمت یا رینویشن کرانا تشہیری کاروبار تشہیری کاروبار میں تشہیری خدمات فراہم کی جاتی ہے جیسے کہ تشہیر مٹیریئل کی تخلیق آن لائن فری لانسنگ آن لائن فری لانسنگ کاروبار میں آپ اپنی مہارتوں کا استعمال کر کے اونٹ کمانے کا موقع پاتے ہیں جیسے کہ گرافک ڈیزائننگ ویب ویب سائٹ ڈیولپمنٹ وزیٹنگ کارڈ وغیرہ کسی مخصوص کاروبار کے بارے میں دلچسپ